हमरा ओहिठाम मूलतः जे यऽ मौसम सबसँ बढ़िआँ रहैए सितम्बर सबमे अगस्त सितम्बरमे एहिमे घुमैके लेल लोक आबितो छथि हमरा ओहिठाम खास कए कऽ पहिनहो एक बेर बता चुकल छी कि हमरा एहिठाम जन्माष्टमीके बहुत प्रसिद्ध मेला लागैए जेकि सम्पूर्ण बिहारमे एकर कि नाम छै एहि मेलामे जतेक हमरा ओहिठमका सभक घरके जे छनि दूर दराजके पर पाहुन सगा सम्बन्धी लोक वेद धी बेटी सब आबै छथि दू दिन तीन दिन एहिठाम रहै छथि आओर मेलामे जाइ छथि से पूरा घुमनाइ फिरनाइ सँगहि सबसँ भेँटघाँट सभ तरहक बात विचार सेहो होइ छै आओर मेलामे जे छै से आन बहुत लोकके जमावड़ा होइए काफी लोकक जुटान होइ छै आओर जहाँ तक भेलै तऽ घुमैके लेल आओरो सब बहुत जगह अछि जाहिमे कि खास कए कऽ नवम्बर सबमे घूमल जा सकैए तीर्थ वर्थ सब ढ़ेरिक छै